ओ औ मेदाम

औ माने आङो दाखालै मास मोनसेनि सिगां नोंनाव थांदोंमोन ना माने नायजानो थांदोंमोन ओमफ्राय नोङो मेदामा मास मोनसेनि जेनेबा आंनो मुलि हरदोंमोन नालाय ओमफ्राय दा आं बेखौ जेनेबा जाजोब्बाय ओमफ्राय जाजोबखांनानै नों लिंहरबावदोंमोन नालाय

औ औ औ औ मोजां मोजां मोनदों मोन्नाया ओमबाबो जेनेबा लिंहरनायखाय आरो आङो दा मुलिबो जोबनायखाय माबा फिनदोमोन आरो ओहो जानायालाय जायाखै बे इसे एनैयालाय नोङो मुलिबो जोब्बाय ओमफ्राय जोब्बायानो होनजायो ओरैनो इसे इसे एनैया दंबावो आरो

औ दा औ

औ औ दा औ

औ औ मेदाम ओमबालाय माला थांनांगोन

औ औ दे दे मेदाम होमबालाय औ औ

औ औ औ दे होमबालाय ओं औ औ दे मेदाम दे औ दे गोजोन्नाय थाबाय दे मेदाम